जय झूलेलाल भाई थोरी देरि पहिरियों मां तव्हांजे रेस्टोरेंट में कुझु ऑडर कयो त प्लिस ज़रा उनमें तव्हां चेक कंदा मुंहिंजी ऑडर आहे हेमा न ठक्कर जे नाले ते ऐं मां ऑडर में विधो हो छोला बटूरा ॿ प्लेट दाल पकवान ॿ प्लेट पानीपुरी ॿ प्लेट ऐं दही कचोरी ॿ प्लेट हाणे ऑडर में मूंखे कुझु चेंजेस त करिणो नाहे पर कुझु ऐडीशन करिणो हुओ त तव्हां ॿुधाए सघंदा तव्हांखे डेजर्ट्स में तव्हांखे छा छा आहे अछा आइस्क्रिम ऐं केक ऐं हलवो आहे त तव्हां प्लिस ज़रा ऑडर में थोरो ॿियो बि कुझु ऐडीशन में रखे छॾियो त हलुवो तव्हां ऐड करे छॾियो ऐं मां हेॾो सभु ऑडर कयो आहे त कुझु त डिस्काउंट ॾींदा प्लिस ज़रा डिस्काउंट करे बिल तव्हां ठाहियो ऐं हे बि तव्हां ऐड करे छॾियो ॿ प्लेट हलवा तव्हां उनमें ऐड करे छॾियो डेज़र्ट में हा ॿ प्लेट हलवा ऐड करे छॾियो हाणे मुंहिंजो ऑडर थी वियो हिकु ॿ टे चार पंज शयुनि जो छोला भटूरा मां वरी रिपीट कयां थी ॿ प्लेट दाल पकवान ॿ प्लेट पानीपुरी ॿ प्लेट दही कचोरी ॿ प्लेट ऐं ॿ प्लेट मुंहिंजो थी वियो गजर जो सीरो त हे सभु सॼो मुंहिंजो ऑडर आहे त प्लिस ज़रा सा टाइम से तव्हां त हे सभु करे रखो पॅक ऐं मूंखे घर में इहो ऑडर तव्हां मूंखे मोकिलाए छॾियो पर ऑडर ॾिसो टाइम ते मूंखे मिली वञे छो जो मुंहिंजे घर में महिमान अचण वारा आहिनि त मूंखे इहो ऑडर टाइम ते खपे त टाइम ते कंहिंखे घर में मोकिलाए मुंहिंजो ऑडर पहुचाए छॾियो प्लिस कलाकु जे अंदरि मूंखे ऑडर मिलणु ई खपनि